बालाघाट जिले में जो दैनिक आधार पर सामान्य चुनौतियाँ हैं उसे विशेष रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से यदि देखें तो वहाँ है पहुँच विहीन ग्राम जहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बस सेवाओं समाप्त कर दीं गई हैं और निजी बस व्यवस्थाएं हैं जोकि ऐसे ग्रामों में नहीं पहुँचती है जहाँ पर इनकी आवश्यकता है सड़कों का ना होना एक और महत्वपूर्ण समस्या है बिजली का ना होना एक और समस्या है जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है हमारे यहाँ उपलब्ध जल संसाधन का व्यवस्थित तरीके से उपयोग न हो पाना बालाघाट जिला ग्यारह सौ से सोलह सौ मिलीमीटर तक की बारिश वाला जिला है यदि हम वर्षा जल संरक्षण को व्यवस्थित ढंग से उपयोग कर पाएँ तो वर्ष भर हमें पानी की समस्या न हो लेकिन इस मुद्दे पर ना कभी सरकारों ने ध्यान दिया ना किसी नेताओं ने इसको समझने की कोशिश की यहाँ पर पाई जाने वाली छोटी छोटी नदियाँ और उनको सतत प्रवाहित करने वाले नाले यदि इस पर वॉटर शेड के काम की जाएँ तो बालाघाट में बहुत हद तक सूखे की समस्या का समाधान किया जा सकता है और इससे वर्ष भर पानी रहने से किसान बहुत सारे काम कर सकते हैं ख़ासतौर से वो अधिक फ़सलें प्राप्त कर सकते हैं जोकि अभी संभव नहीं हो पाता तो हम नेताओं से चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जल संसाधन उपलब्ध हैं इनमें वॉटर बैराज या चेक डैम्स और स्टॉप डैम अधिक से अधिक बनाएं जाएं नालों पर सीरीज़ में चेक डैम्स बनाएं जाएं ताकि पर्याप्त पानी सामान्य जन को उपलब्ध हो सके और ऐसे सुदूर क्षेत्र जहाँ पर सड़कें नहीं हैं वहाँ पर सड़कें बनाने में थोड़ी सी मदद की जाए यही अपेक्षा हमारे नेताओं से है